ہلو ہاں جی ہاں لکڑی والا ہی بول رہا ہوں بھیا لکڑی کون سا چاہیے تھا آپ کو بھیا جامن ہے کٹہل ہے شیسو ہے اور آم ہے گا آم بھی ہے جو چاہیے آپ کو مل جائے گا چوکھٹ بھیا چوکھٹ تو شیشم کا بنوا لو اور بھیا وہ آپ کو گارنٹی سے بڑھیا والا مال دیں گے لیکن اسکوائر فٹ کے حساب سے مہنگا مل رہا ہے بھائی بھیا کٹہل کا مہنگا بہت ہے وہ ابھی ما آ نہیں رہا ہے کٹہل کا آ نہیں رہا ہے مال بہت مہنگا ہے ابھی

ہاں بھیا کون سا بول رہے ہو بھیا دروازہ بنواؤ گے پلائی وہ پلائی ڈالو گے یا تختہ ڈالو گے آپ تخ تختہ ڈالو گے تو بھیا دیکھ لو آم کا صحیح رہتا ہے آم کا لے لو آم کا سکسیز بھی ہے آم بھیا ریٹ تو جب آؤ گے شاپ پہ جبھی بتا دیں گے آپ کو اسکوائر فٹ لو گے کیا سائج لو گے کتنی چوڑائی ہے وہ تو بھیا فون پہ تو نہیں بتا سکتے ہاں بھیا بیڈ بھیا بیڈ میں تو دو تین ورائٹی ہے ایک تو پلائی کا بھی آ رہا ہے ایک لکڑی کا ہے بھیا جیسا لو گے آپ ویسا ہی ریٹ لگ جائے گا وہ سائج کے اوپر جیسے بتاؤ گے نا کتنا کتنا فٹ لمبا چاہیے کتنا چوڑا چاہیے آپ کو اچھا جی جی ہاں سمجھ گیا وہ بل بلی چاہیے آپ کو اور وہ سب چاہیے وہ اس کا پلائی کا تو خیر سستا پڑ جائے گا آپ کو بھیا وہ سات بائی چھ کا چلو ٹھیک ہے ایسا کر لو بھیا کل آ جاؤ شاپ پہ آپ کل آؤ کل میں بتاتا ہوں آپ کو ٹھیک ہے کل دیکھ لینا جو سمجھ میں آئے وہ لے لینا لکڑی ٹھیک ہے بھیا بھیا اس کی گارنٹی ہم دے دیں گے بھیا اس کی ٹینشن تم مت لو کل آ جانا کل میں آپ کو بتا دوں گا جیسا چاہیے آپ کو کل لے لینا آ کے ٹھیک ہے دکان پہ آ جاؤ میں دکھا دوں گا آپ کو سب سامان ٹھیک ہے جو آپ کو سمجھ میں آئے جو چیز وہ دیکھ لینا آپ کو چلو چلو ٹھیک ہے اوکے اوکے ٹھیک ٹھیک